बरो फोटो येतलो जाल्यार सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार कॅमेरा एक बरो एचडी फोरमेटाचो आसूंक जाय त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हणल्यार बऱ्या रितीन फ्रेम करपाक जाय चवथी गजाल म्हटल्यार कॅमेरा लायटिंग सारकी पळोवपाक जाय म्हणजे जाचो कोणाचो फोटो मारतात ताचेर सारकी लायट पडटा काय किदें आनीक कॅमेराचेर उलट्या दिशेन लायट पडटा काय किदें ये सगळें बारीकसाणेन चॅक करूंक जाय आनी कितलो बरो कॅमेरा हाडलो आनी लायटिंग जर सारकी आमी नियोजन करना आसतना जर फोटू मारलो जाल्यार तो फोटू आजिबात बरो येना ताका लागून सगळ्यान पयली गजाल म्हणल्यार लायटिंग ही सामकी म्हत्वाची आसात त्याच बरोबर फोटोचो बेकग्रावंड सुद्दां तितलोच म्हत्वाचो आसता